मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियाँ मूल एवं मान्यताएँ हैं जैसे बुनाई सूती रेशमी साड़ियाँ ब्लाउज़ आदि कपड़े खिलौने कीमती बाँस का काम किया जाता है जूट का काम लकड़ी का काम शिल्प पत्थर का काम धातु शिल्प का काम आदि किया जाता है काम लोक चित्र भूषण आदि किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे खाना बनाने का काम तो हमारे देश में खाना बिभिन्न प्रकार से बनाया जाता है जैसे शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन दोनों प्रकार के होते हैं मध्य प्रदेश में शाकाहारी भोजन जैसे दाल चावल और रोटी सब्ज़ी आदि ज खाना बहुत अच्छा होता है मांसाहारी जैसे मत जैसे मांसाहारी में जैसे वो मांस के खाने आते हैं वो भी मिलता है और जैसे गा हमारे यहाँ नृत्य किया जाता है नृत्य में जैसे गरबा गरबे के बाद डांस रंगोली प्रतियोगिता आदि हर त्यौहार पर हर एक कार्यक्रम किया जाता है किया जाता है मध्य प्रदेस में हर साल हर त्यौहार पर हर कार्यक्रम होता है और मध्य प्रदेश में कलाकार कीमती पत्थर जैसे मोती सुंदर सोने चांदी के आभूषण डिजाइन होते हैं आभूषण में काम किए जाते हैं जो कि आभूषण का निर्माण करता है लाख की चूड़ी बनाना आभूषणों की दुकान रीवा में आभूषणों के ताले सोनार की परम्परा डिजाइन डिजाइनों में जैसे झुमकी बाले के टुकड़े आदि बनाए जाते हैं मंगलसूत्र आदि बनाए जाते हैं जैसे संगीत मध्य प्रदेश में संगीत परम्परा में पूरे राज्यों में संगीत का प्रयोग प्रोग्राम किया जाता है जैसे संगीत में डांस होना डांस होना जैसे गाने बजाना ये सब संगीतकार होते हैं मध्य प्रदेश में अनेकों अनेकों संगीतकार होते हैं कोई अच्छा गाता है कोई कुछ अच्छा आता है डांस करना ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जाते हैं मध्य प्रदेश में